अ हेल' हेल' खोनादों न'आवनो दङ

ए ए माया खोथिया फोबायमोन फंबाय दा अखायानो खमजुरि नालाय ओंखायनो जाम्फै दैफ्राबो थिग मथ'न गैया अखा खमखाय थिगमथ'न जाम्फै दैआबो फैयाखै ओंखायनो गायनाय जाथ'आखै

अखा हाबा गायसै औ अखा हाबा गायसै देग्लाय अखाया खमथार औ खालामाखै ओहो खालामाखै

खालामनो हायोबालाय मोजांमोन फाथोया फोदों एसे फोदों फाथोया दङ फाथोयाथ' दाननो दुइ मास दुइ माससोजोंसो मोजां जागोन रायाखै गोरलैयैनो दं जादों फोनाया उन जादों औ दुइ माससो नांबावगोन दाननो माय गायखांबासो दाननाय जाखायो माय गायगोरसै माय गायगोरनानै औ माय गायगोरनानै लानोसै बिनि उनाव फाथो दानसै ओमफ्राय नोंस्रालाय गायनाय फुनायफ्रा बेसेबां आवगायखो ए ए ए औ गायनायावथ' हाजिरासो सोगोन बे

औ ट्रेकटर होदों नामा ट्रेकटर होदों नामा टेकटार एवनो ए

आंबो बे ननि मोसौ हासारखौनो एसे एसे राननानै हैदों दुब्लिआव गरमेननि हासार बाबो हाया उनाव थैलाङोनो थिग जाया ओंखायनो गोबोर हासारखौनो गोबोरखौनो न'नि मोसौ खिखौनो दुब्लियाव एसे एसे थेलाजों लांनानै राननानै हैदां ए टेकटारसेयावबा बिसिबां लायो बिसिबां लायो ए थाङो दाना बारायजोबबायना गासिबो ओरैनोथ' मोजां दंना न'खराव ओं दे दे